बाहरके दौरान यात्रा जब हमसभ कहीँ करै छी तऽ भेदभाव कोइ तरहके नहि रखली भेदभाव राखब तऽ मानि कऽ चलू जहाँ हम जायब तहाँ ने ओहिठनके नागरिकता भेदभाव करब तऽ नहि चाहत एहि लऽ कऽ हमसभ जहाँ जाइ छी उहाँ भेदभाव नहि रखली अपना परिवारके तरह अपना समाजके तरह सभके साथ वातावरण बजलहुँ आओर सभके साथ मिलि जुलि कऽ रहलहुँ हमसभ एहि तरहके प्रदेशके मामिलामे हमसभ रहै छी आओर एहि तरहके व्यवहार हमसभ करै छी